आंनि बयनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोननाय खेलानि मुङा जाबाय जोलुर मानोना जों जोलुर गेलेनायाव लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनो हायो मिनिलायनो हायो आरो बिजों लोगोसे जों जोलुर गेलेनायजों जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो बेल' नङा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन गोबां गोबां जायगायाव थांनो हायो आरो जों जुदि मोजाङै गेलेलाङोबा इयुनाव जोंनि जोंनि साख्रिनि थाखायबो जोबोद मोनसे हेफाजाब होथावना जाहैयो मानोना जोलुर गेलेनाया जोंनि गासै भारतजों लोगोसे जोंनि बे बुहुमावनो दासानदि जोबोद गोसारगासिनो दं आरो गेलेग्राफोरनि बिबाङाबो बांगासिनो दं बेनि थाखायनो आंबो सासे मोजां जोलुर गेलेग्रा जानो थाखाय गोसो दङ आरो बेनि थाखायनो आं जोलुर गेलेनो मोजां मोनो